हमर नाम भेल अमन चौधरी हम पूर्णियाँसँ बिलोङ्ग करैत छी हम अहाँ सभकेँ बीचमे एक बिहारके व्यवासायिक क्षेत्रके बारेमे हम बात करै लए चाहि रहल छी जेना देखते देखय देखै छियनि अहाँ सभ कि बिहारमे जे छै बहुत जादा गाँव सभ छै जेकरामे कि अहाँ हमर सभकेँ देखिऔ मैथिलीके उच्चारण भेल जा रहल छै होइत छै लेकिन अहाँ देखिऔ ओएह शहरी क्षेत्रमे आबि जाउ शहरी क्षेत्रमे आदमी ई सभ पर जे छै सहयोग नहि करैत छै लेकिन एक मैथिली एहन चीज छै कि अहाँ चारि शब्द अहाँ ककरो पास अहाँ बाजि दिऔ अहाँकेँ मनके जे हइ ने सभ विचार अच्छा भए जायत अहाँकेँ जितना दुःख दर्द अछि ने सभ खतम भए जायत किआकि अपना सभकेँ जे छै ने मैथिली छै ने पञ्च तत्वसँ बनल छै पञ्च तत्व जे छै ने जितना भी सुख समृद्धि छै जितना भी ज्ञान छै ओ एक इसी इएह विषयसँ मिलैत छै जानलियै तऽ इएह हम कहै लए अहाँकेँ बीचमे चाहि रहल रहि जानलियै तऽ सहयोग करु जे अपना सभसँ नीचाँ छै जे नहि जानैत छै ओकरा हम किछुसँ किछु सिखाबैके लिअ कोशिश करना छै हमर इएह कहैके यऽ जानलियै बहुत बहुत धन्यवाद